भारत में मीडिया वाले अब ज़्यादा से ज़्यादा आ गए हैं अब आ गया जैसे ए बी पी न्यूज़ पहले कोई भी घटना घटता था तो पता नहीं चलता था पहले कोई व्यवस्था नहीं था मीडिया आ गया तब कुछ भी घटना होता है छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सब आ जाता है वीडियो पहले ज जैसे कोई भी न्यूज़ कोई भी कुछ था तो पता नहीं चलता था अब जैसे छोटा छोटा भी काम होता है जैसे कोई भी कुछ कर रहा है उसका वीडियो आ जाता है पर यह मीडिया वाले नहीं थे तब पहले एक ज़माने में मीडिया उडिया कुछ नहीं था अब देखिए अब ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया आ गया है जहाँ मन तो देखते हैं कुछ होता है वीडियो बनाकर मीडिया वाले डाल देते हैं पहले ले पहले यह सब कुछ फैसलिटी भी नहीं था अब देखिए अब अब कोई भी है कोई भी बड़ा आ कर बन जाता है मीडिया तुरंत कोई भी बीडियो है देखता वह है वह छोटा छोटा छोटा वह इसलिए होता है तुरंत वीडियो बनाकर मीडिया वाले डाल देते हैं पहले कुछ भी नहीं था अब अब जैसे पहले किसी घर में चोरी हो गया खून हो गया पहले पता नहीं चलता था फैला मजमा फला मजाह आग लगा था फलानी जगह यह हुआ था अब देखिए अब यहाँ से विदेश से पाकिस्तानी कुछ भी होता है मीडिया पर आ जाता है पहले कोई भी व्यवस्था नियम लागू कोई भी नहीं था अब देखिए अब देखिए यह आग लगा है या चोरी हुआ है कुछ भी हुआ मीडिया पर आ जाता है न्यूज़ पर पर कहीं चोरी होता था तो कुछ भी व्यवस्था पहले नहीं था अब ज़्यादा से ज़्यादा आ गया है पहले क्या कहते हैं पहले मीडिया वाले अब अब से कोई घूसखोर है कोई लूट करके आ गया तो अब मीडिया वाले आपका वीडियो बना लेते हैं